हमर सभके खेतमे जे हमसभ उपजा करै छी खेती बाड़ी करै छी हमर सभके जे दाई बाबा जे पहिने करै छलखिन तऽ हमसभ देखै छलियै जे ओहिमे खेतोमे जानवरोके बहुते महत्वपुर्ण भुमिका रहै छै जे जानवरे बैल जे छै बैल बरदे सऽ खेत जोतइ छलै ओकरे गाय से भैस से बरद से जे गोबर होइ छलै वएहके खाद्य बनाकऽ ओ सभ खेतमे दै छलखिन आओर बहुते हुनका फायदो मिलै छलनि असली जे इहे खाद्य छियै तऽ हमसभ देखै छैलियै हमर दाई सभ बाबा सभ जे करै छलखिन जे खेती पथारी तऽ ओहिमे इहे उपजा सभ होइ छलै तऽ वएह ओहिके लेल करै छथिन तऽ ओहिमे घासो सभ भऽ जाइत छलै से सभ काटिके गायकेँ बरदकेँ भैसकेँ आओर अनेको चीजकेँ घास सभ दै छलखिन तऽ वएह सभ ओ खाइ छलखिन अगर जे ओहो सभ जे हुनको खाय लायक नहि बचतै जेना धानेके कुट्टी अथी होइ छै गहूँमेके जे कुट्टी होइ छै वएह आर तऽ ओ सभ खाइ छथिन अगर जे हमरा सभकेँ खेती पथार नहि हेतै खेती बाड़ी तऽ ताहि दुआरे ओ तऽ वएह से गाय आर खाइ छथिन तऽ एहिसे हमरो सभकेँ लाभ होइया जे दुध मिलैया हुनका से गोबर होइ छै तऽ गोबरोके चिपड़ी बनाके चुल्हामे काम अबै छै खाना बनै छै बहुते कनि प्रकारके जानवरो से सुविधा मिलैया आओर तऽ आओर जानवरो निको होइ छै तऽ खराबो उपद्रवो बहुते करै छै जेनाकि नील गाय सभ आबि जाइ छै कोनो चीजेके जे खेती पथारी करै छी तऽ ओहिमे धुनि दै छै कोरि दै छै आलुएके जे सब्जिये कोनो चीज सभ जे बाग करै छी तऽ ओ आबिके नुकसान कऽ दै छै ताहि दुआरे ओ नुकसान जे भऽ जाइ छै तऽ हमरा आरके बहुते नुकसान भऽ जाइया ताहि दुआरे हमरा आरके जानवर निको छियै तऽ खराबो छै